आं हलो हांव कोण उलयतां उरगास हांव हे शरीनान नायक पंयच नंबर वॉड चाराचें किदें जालें कितें प्रोब्लम तुमचो न्ही न्ही ती गार्बेज पोल्यूशन उडयता न्हू आमी आमी तें मिटींगे उलयलेले तेन्ना गार्बेज थंय हें करतले ते डेली येता न्ही गाडी वास पडटा न्ही न्ही आमी तेंच्यांनी तेसां उलयलेले आहा न्हू ते गार्बेज येवन व्हरता डेली डेली सकाळचो तो तुमचोच कचरो आसतलो न्हू तुमीच उडयता आसतलो आमी किदें एकदांच गाडी येता आनी आमची घेवन वयता ती न्ही न्ही घाण पडलें हांव तुमचें आयकतां पूण तुमी न्हू लेटर करा न्ही पंचायतीन लॅटर करा की तुमचें अशें घाणीं हें कचरो पोल्युशन वडयताले पोल्यू पोल्युच्यान तें ये हा न्ही गार्बेजीचें तें एक दिसा येवन व्हरता आं बोर्ड बी तें बोर्ड बी मारपाचें हांव तें हांव सांगतां हांव पंचायती लोक सभान मिटींग आसता न्ही आयतारा तें दिसा हांव घालता तें बोर्डाचे पूण गार्बेज न्ही तुमी न्यू करपा लाय कांय करूं शकना तें गार्बेज पोलुच्यानू थूंय आसा ते येवन व्हरता आं न्ही वास मारता तें हांव हें करतां तुमचें पूण तुमी तुमचोच तुमचोच लोक उरयता न्ही किदें लोक भायलो लोक उडयना न्ही तुमी रावता न्ही तोच गांवचो लोक उडयता तसो पळय तशें न्हू तें डेली गाडी येवन व्हरता डेयली पंचायतीन गाडी येवन सकाळची न्ही व्हरता तुमी तुमी न्हिदल्या आसतली न्हू सकाळी उठो जाय न्ही उठोवन गाडी ते हां व्हय आं आवाज करता फूंव फूंव करून आवाज करता कोचरो व्हरता न्ही पळय आतां पळय आं सगलें गांव गांवांनी तुमच्यांनी अतशें केलेलें आमी किदें करतलीं तुमचोच लोक न्हू तो

न्ही न्ही तुमी किदें करपा जायना गांवचोत लोक तो बुरशीपण करता न्ही तें सोगलें पांच तुमच्या घर घरान येयल्यार कशें जातलें आतां हेजो लोक वाडोचो तुमी किदें करूं जाय तो सोगलो को आमी एक्शन घेता आमी एक्शन घेयना न्ही आमी किद्या निवडोन येयल्यात गांवांकूच पोवपा न्ही गांवांचे सगळें न्ही आमी एक्शन पूण गांवच्या लोकांनी मात्शें सांबाळपा जाय न्ही कसो व्हरून खंयीय उडयता मागीर तें अ मुर्मगांव तें खबर आहा म्हाका पूण सगळें सारकें थंय आसपा जाय न्ही लोक म्हणो सामकोच करता खंयीय उडयता खंयी किदें करता सगळें तें पंच पंचायती पयलें पंचायतीन घातलें हय मात्शें पळयतां तुमचें तुमी तें एप्लिकेशन बरोवन दिया म्हाका पंचायतीन हांव मागीर घालता ग्रामसभान बरें चरें तर हय लेटर बरोवन दिया म्हाका हांव तें ग्रामसभार येता बरें आं बरें